हैलो हांजी प्रहलाद जी नमस्ते में आशीष बोल्ला नां जी में अपने होटल दी परफार्मेंस दा इक में चाहन्नां कि इक बारी रिव्यू कीता जाए के अपने जेह्ड़े अहें पिछले चार म्हीने लाए न जां पंज पिछले इक हाल्फ इयरली जेह्ड़ा कड्ढेआ ऐ अद्धे साल दी रिव्यू कीता जाए ते ओहदे च थोह्ड़ा कम्पेयर कीता जाए कि पिछले साले पिछले साल कोलूं अहें किन्ना गेन कीता ऐ किन्ना जां लास होएआ कुसै म्हीनै अपने टारगेट अहें अचीव कीते जां नेईं कीते ते अस पिच्छले म्हीने तूं ही शुरू करने आं प्रहलाद जी पिछला म्हीना साढ़ा अहें अच्छा ग्रो कीता ऐ

नेई जी एह् टीम वर्क ऐ टीम वर्क दे बगैर कोई कुछ बी मुमकिन नी ऐ ते ओवरआल अहें कोई सतारां ठारहं परसेंट अहें जेह्ड़ा अहें पिछले छे म्हीने दा ओवर अचीव कीता ऐ उदियां बड़ी बड़ी मबारखां तुसेंगी बी थुआढ़ी टीम गी बी ते अग्गै दे जेह्ड़े अहें छे म्हीने न उंदे आस्ते बी मीं चाहन्नां कि अस मीटिंग करचै ते अगले जि'यां असें पिछला बजट अचीव कीता जां ओवर अचीव कीता एह् सतारां ठारह परसैंट अहें अचीव कीता ते मैं चाहन्नां कि स्हाड़ा टारगेट इस बारी कोई पच्ची पर्सैंट होऐ पं'जी परसैंट दा टारगेट लेइयै चलगे और तुसें उस दे आस्तै अपनी टीम इक जेह्ड़ी ऐ तुसें अपनी टीम गी लीड करना उ'नेंगी गाइड करना उं'दी ट्रेनिंग्ज़ ऐ ओह् सब तुसें दिक्खनी ऐ ते में चाह्न्नां तुसें अज्ज तगर जियां परफार्म करा दे ओ इस तूं होर बधिया परफार्म करो बड़ा अच्छा परफार्म कीता तुसें अज्ज तक्क होर बधिया परफार्म करो ते होर अहें अग्गै लेइयै जाह्चै अपनी टीम गी अपनी कंपनी गी अपने होटल गी ते अगर होटल अग्गै जाह्ग ते स्टाफ बी अग्गै जाह्ग स्हाड़ी टीम बी अग्गै बधोग जरूर प्रहलाद जी टाइम करियै दिक्खी लैएओ जेह्ड़ा बी होग मिगी इंफार्म करी लैएओ अस किट्ठे बैठिये करी लैगे धन्यवाद